اسمارٹ فون ہم آ کر ہماری زندگی کو بدل دیا ہے اسمارٹ فون بہت ہی بہتر چیز ہے اور اسمارٹ فون کے ذریعہ ہمارے زندگی میں بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہوئی ہے اور اسمارٹ فون سے بہت سارے کام بھی ہوتے ہیں اور بھاری سے بھاری کام بھی آسان ہو جاتے ہیں اسمارٹ فون کے ذریعہ جیسے کہ واٹسپ ہو میسج ہو وائس کال ہو انٹرنیٹ وغیرہ جو بھی کام آج کل آن لائن وغیرہ جہاں جانا ہو لوکیشن وغیرہ اسمارٹ فون کے ہی ذریعہ ہم پتہ کر دیتے ہیں اورب باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے گھر بیٹھے ساری کام ہو جاتی ہے یعنی کچھ بھی منگانا ہو فون کے ذریعہ ہم گھر بیٹھے منگا سکتے ہیں اور اسمارٹ فون رہنا بہت ضروری ہے گر گھر میں اسمارٹ فون کو رہنا ضروری ہے لیکن ابھی عام طور پر بہت سارے لوگوں کو اسمارٹ فون نہیں ہے نہیں تو کوئی بات نہیں خرید سک خرید بھی سکتے ہیں لیکن اسمارٹ فون کے ذریعہ ہمیں پڑھائی کی بھی جانکاری ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہوتی ہے